جی ہاں مجھے یاد ہے جب میں کالج میں تھا ہماری فٹ بال ٹیم نے ایک بہت امپورٹینٹ میچ جیتا تھا یہ میچ آئی ایس ایل اسٹائل کا تھا اور فائنل اسٹیج پر تھا میں اس اس ٹیم کا حصہ تھا اور لاسٹ منٹ میں میں نے گول کیا تھا جو ہمیں جیت دلایا پوری ٹیم اور کالج بہت خوش تھی سب نے ہمیں اپپریشیٹ کیا ٹرافی ملی اور ایک چھوٹی سی سیلیبریشن پارٹی بھی ہوئی وہ مومینٹ میری لائف کا سب سے یادگار وننگ مومینٹ تھا کیونکہ میں نے صرف جیتا ہی نہیں ٹیم ورک اور محنت کا پھل بھی د دیکھا آج بھی جب کالج دوستوں کے ساتھ بات ہوتی ہے تو اس میچ کا ذکر ضرور ہوتا ہے شکریہ